سیاحت نے مقامی کاروباروں کی ترقی میں بہت اہم بھومیکا نبھایا ہے اور لوگوں کو باہر سے لوگ آتے ہیں تو اس کو ٹھہرنے میں آرام ہوتی ہے اور گھومنے پھرنے میں بھی آرام ہوتی ہے اور ہوٹلوں میں جا کے گھومنے میں آرام ہوتی ہے کاروبار بھی اچھے چلتے ہیں اور اس کے بعد لوگ آتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں پھر اس کے بعد آرام کرتے ہیں رہنے میں اس کو اچھے ہوتے ہیں رہ پاتے ہیں اور کاروبار اچھے بھی ہوتے ہیں سیاحت کے مقامی کاروباروں کی ترقی ای بھی اچھی ہوتی ہے اور مال وغیرہ بھی ہوتے ہیں لوگ آ کر کے راہ گھومتے پھرتے کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں سستے میں مل جاتے ہیں کپڑے وغیرہ سستے میں اس کو رہنے کے لیے مل جاتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہوتے ہیں تو اس کو مل جاتی ہے اور اچھے چلتے ہیں کاروبار بھی اور اسی طرح جو بھی چیز ہوتی ہیں اسے پورا کیا جاتا ہے اور جو ہے سو پورا کر دیا جاتا ہے اور اسی چکر میں وہ آرام سے رہ پاتے ہیں